हैल्लो हैल्लो हां जी नमस्ते नमस्ते हां ठीक हो हां जी हां जी हां जी हां जी प्रापर इत्थें सिस्टम ऐ हां छतोआनू जानां कुत्थैं अस इत्थें ऐं रस्तै च रस्तै सारै गी ऑटो टाईम टू टाईम चलदे तुस अड्डे पर खड़ो ते उत्थें ऑटो लग्गे दा होनां चिट्टा ओह्दे च बैठी जायो ठीक ऐ चलो ठीक ऐ